हम सैमसंगके मोबाइल यूज करैत छियै आओर हम ई दू सालसँ यूज कऽ रहल छियै एहिमे हमरा मतलब सभसँ नीक लाग बुझाइे मतलब ई सैमसंगके जे कम्पनी छै नीक छै आओर ई फोन